हलो इंडिअन गैस मुंहिंजो नालो राखी बिजलाणी आहे मुंहिंजो गैस नम्बर टे टे हिकु पंज टे नव आहे मां तव्हांखे ॿ ॾींहं अॻु गैस सिलेंडर बुक करायो आहे पर कल मुंहिंजी सहेड़ीअ मूंखे हिकु गैस सिलेंडर सूखड़ी तौर ॾिनी ॾिनो आहे हाणे मूंखे जेको मां बुक करायो आहे उहा मूंखे घुरिज कान्हे छाकाणि त ॿ सिलेंडर मां छा कंदसि इन करे मुंहिंजी ॾिनलु ऑडर रद कयो तव्हांजी महिरबानी थींदी